اردو ایک زبان جس کی ابتدا بر صغیر پاک و ہند میں ہوئی دنیا کی خوبصورت اور شاعرانہ زبانوں میں سے ایک ہے اردو دنیا بھر میں سو ملین سے زیادہ لوگ بولتے ہیں بولنے والوں کی اکثریت پاکستان اور ہندوستان میں رہتی ہے اردو پاکستان کی سرکاری زبان ہے اور اسے ہندوستان میں بھی ایک زبان کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اردو کی ایک بھرپور ادبی روایت ہے جو کئی صدیوں پرانی ہے یہ ایک ایسی زبان ہے جو جذبات کی اظہار خیالات کو پہچاننے اور کہانیاں سنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اردو ادب اپنی شاعری کے لئے جانا جاتا ہے جس کی خصوصیت زبان کی فراوانی استعاراتی گہرائی اور تال کی روانی ہے اردو کی ایک بھرپور ادبی روایت ہے جو سولہویں صدی کی ہے جب یہ زبان ایک الگ زبان کے طور پر ابھری اردو شاعری اپنی جذبات کی گہرائی اور استعاراتی بھرپوری کے لئے جانی جاتی ہے مرزا غالب علامہ اقبال فیض احمد فیض اور احمد فراز سمیت کئی بڑی بڑے شاعروں نے اردو ادب میں اپنا حصہ ڈالا ہے اردو شاعری جنوبی ایشیا کے ثقافتی تشخیص کو تشکیل دینے میں پورا دینے میں اثر انداز رہی ہے اور شاعروں اور ادیبوں کی کی نسلوں کے لئے تحریک کا ذریعہ رہی ہے اردو صرف ایک زبان نہیں یہ ایک ثقافت اور زندگی کا ایک طریقہ ہے اردو صدیوں سے بر صغیر پاک و ہند میں عدالتوں امرا اور پڑھے لکھے طبقے کی زبان رہی ہے یہ ایک یہ ایک ایسی زبان ہے جو علاقے کے لوگوں کی ثقافتی شناخت کے اظہار کے لئے استعمال ہوتی رہی ہے اردو نے جنوبی ایشیا کی مقبول ثقافت بشمول مشرقی فلموں اور ٹیلی وِژن کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے اردو کو اپنی شاعرانہ وسعت اور جذباتی گہرائی کی وجہ سے محبت کی زبان کہا جاتا ہے اردو شاعری اپنی محبت رومانس اور چاہت کی اظہار کے لئے مشہور ہے زبان کو انسانی دل کے گہرے اور گہری جذبات کی اظہار کے لئے استعمال کیا گیا ہے اردو شاعری نے جنوبی ایشیا کی مقبول ثقافت کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کا اثر موسیقی فلموں اور ٹیلی ویژن میں دیکھا جا سکتا ہے اردو نے جنوبی ایشیا میں سیاسی گفتگو کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے اردو ادب صدیوں سے سیاسی نظریات اور سماجی تبصروں کے اظہار کے لئے استعمال ہوتا رہا ہے علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد سمیت کئی سیاسی رہنماؤں نے اپنی سیاسی خیالات کی اظہار اور عوام کو متاثر کرنے کے لئے یہ زبان استعمال کی ہے اردو نے لوگوں کی اکٹھا کرنے اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں نمایا کردار ادا کیا ہے اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور اسے ہندوستان میں بھی ایک زبان کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے زبان نے دونوں ملک ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلے اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے اردو جنوبی ایشیا میں مسلم کمیونیٹی کے لئے بھی ایک پسند کی زبان رہی ہے جو مختلف علاقوں اور پس منظر کے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اردو جنوبی ایشیا میں کاروبار اور تجارت کی بھی ایک اہم زبان ہے اردو بولنے والے تاجر اور تاجر خطے کے معاشرت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ زبان میڈیا اشتہارات اور مارکیٹنگ کے صنعتوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے اس خطے میں بہت سے اخبارات اور رسائل اردو میں شائع ہوتے ہیں جو اسے رابطے اور معلومات کی تبادلے کے لئے ایک اہم زبان بناتا ہے اردو جنوبی ایشیا میں تعلیم کی ایک اہم زبان ہے یہ پاکستان او اور ہندوستان میں اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کے ذریعہ کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے خطے کے بہت سے تعلیمی اداروں میں اردو ادب نصاب کا لازمی حصہ ہے زبان نے خطے میں خواندگی اور تعلیم کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے مختصراً یہ ہے کہ اردو زبان کے خوبیاں وسیع اور متنوع ہے جن میں اس کی ادبی دولت سے لے کر اس کے سیاسی اور ثقافتی اہمیت تک اس کی متحد کرنے والی طاقت سے لے کر خطے کی اقتصادی ترقی اور ترقی میں اس کے تعاون تک شامل ہے صدیوں سے بولی جانے والی اور پسند کی جانے والی زبان کے طور پر اردو جنوبی ایشیا کی شناخت اور ثقافتی ورثے کا ایک لازمی حصہ ہے